टैक्स टैक्स के बारे में अगर बात करी जाए तो कही तक तो टैक्स सही है और कही तक भी गलत है क्योंकि टैक्स एक हम कह सकते हैं कि टैक्स एक ऐसी टैक्स एक ऐसी योजना है जो लोगों को मानसिक रूप से अपंग बना देती है उन्हें इस चीज़ के बारे में मतलब पता नहीं होता है और उसका भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है तो टैक्स जैसे कि हम ले लें रोड टैक्स होता है अब रोड टैक्स सभी को देना पड़ता है अगर वह चाहे आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर व्यक्ति हो उसको भी देना है और कितना भी मजबूत व्यक्ति हो उसको भी टैक्स देना पड़ता है तो टैक्स एक कठिन समस्या है उन लोगों के लिए

उन लोगों को किसी भी चीज़ का टैक्स देने में दिक्कत होती है तो अब हम कह सकते हैं कि गोरमेंट को चाहिए कि वह टैक्स का जो है क्राईटेरिया उसको सही रखे उसको मतलब जिस पर जैसा टैक्स चाहिए उस प्रकार का टैक्स लगाए बे फर्ज़ी कोई टैक्स किसी पर ना लगाया जाए जिससे व्यक्ति जो है वह मानसिक रूप से संतुलित रह सके टैक्स आजकल हमारी जो मतलब कई सारी ऐसी योजनाएँ देखने को मिल रही है जिसमें व्यक्ति को टैक्स देना पड़ रहा है कोई पानी कोई वाटर टैक्स दे रहा है तो कोई रोड टैक्स दे रहा है कोई बिजली टैक्स दे रहा है तो यह टैक्स एक एक तरह से लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है और लोग इससे परेशान भी हैं जिससे कि वो यह मतलब गलत तरीके भी आजमाते हैं जैसे कि हम रोड टैक्स ले लेते हैं रोड टैक्स की बात करें तो हमने देखा कि लोग टैक्स से बचने के लिए वह लम्बा रूड तय करना पड़ता है उनको वह लम्बा रूड तय करके जाते हैं या उन जगहों से निकलते हैं जहाँ उन्हें ज जहाँ उनके लिए सेफ नहीं होता है पर वह टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं इसीलिए मतलब टैक्स जो है उसको सामानता रखा जाए बहुत न तो बहुत अधिक किया जाए ना तो बहुत ही कम किया जाए जितना जायज़ है उतना ही लिया जाए